हलो कास्ताद किचन रॅस्ट्रॉण्ट न्ही हय हांव अजय कामत तुमच्या खानावळींतल्यान आमी पयर शेनवार दिसा पंचवीस जाणाची नॉन वॅज ऑर्डर दिल्ली तातूंत तुमी आमकां चिकन चिली रायस प्रावंस फीश करी कींग फीश पापड सालाद हे सगळें वेवस्थीत आनी टायमार फ्री डिलिवरी पावयली जेवण खूब रुचकर आशिलें आनी स्पेशली तुमचो ट्वँटी पर्संट डिसकावंट आमकां खूब बऱ्या पडलो तुमी जर आमकां आमच्या गॅस्टां खातीर जर अशें फुडें जर अशीच सप्लाय जर सारकें जर जालें आनी तातूंत भितर जर आमकां आनी कितें जर तुमी डिसकावंटा बद्दल कितें आमकां बॅनिफीट जर मेळ्ळी जाल्यार आमचे गॅस्ट

जर मेळ्ळो आमकां जाल्यार तुमकाच ऑडर दिवया म्हणून ह्या हातुंतल्यान फोन केलो तुमकां हांवें हत्तीपावल काण काणकोण शॅरीन ग्रीन पार्क म्हूण आमचें होम होम स्टे आसा थंय शंबर जाणांचे फंक्शन आसा ह्या फंक्शनाक जर आमकां तुमी फ्री डिलिवरी आनी होम डेलिवरी जर दिली जाल्यार आमी तुमकां आजच ऑर्डर दिवची अशें म्हणून हो फोन करुया म्हळें तुमी जर ऑर्डर घेतात शंबर जाणां खातीर तुमी एक किलो चिकन बिरयानी फ्री म्हणटात हरकत ना बरें आसा तर आमकां फोनाचो फायदो जालो म्हणपाचो तर आमी जर तुमकां ऑर्डर जर दिली जाल्यार तुमी आमची एक नोट करून घेतात न्हय मातशें यादीन नोट करात तें आमकां रायस प्रावंस फीश करी चिकन चिली कींग फीश हय सालाद नॉर्मली दितातच न्ही तुमी म्हणटकच ताजे बरोबर सोलकडी जायच ओके तर बरें